हेल' जेनेबा बिदिनो मा होनो आबाद मावनाय मानायनि बारै बुंनोसै आरो आं नोंनि सिगाङाव जेनेबा औ माने गोदोनि दिनावथ' जोंना जेनेबा बै समाव ट्रेकटर थ्रुकटर गैयामोन ना जेनेबा ओमफ्राय नांगोलजों एवनाय जेनेबा मोसौ नांगोलजों एवनाय गायनाय फुनाय दाहोना रुवाथि लालाय लायनानै गाइयोमोन नालाय गोदोनिया जोंनियाथ' ओमफ्राय दा जेनेबा दानि जेनेबाथ' नोंसोर दानि जाहैबाय नालाय दानि माबाफ्राव माबादि माबादि बेखौ खिथादो आरो नों जेनेबा

जेनेबा गोदोनि दिनावथ' जेनेबा नै माइफोराबो दाहाय दा गोदान गोदान ओंखारजोब्बाय गोदो जोंना बै जेनेबा माइमा आरि माबा माबि बेफोरखौल' बिराद गाइयोमोन ना दानि दिनावथ' गोदान गोदान ओंखारजोब्बाय जेनेबा नों गोदोनिखौ साबसिन मोनो ना दानिखौ साबसिन मोनो बेफोरखौ होनदो आरो दे होम्बालाय ना औ दे होमबालाय ना